पंचायत म्हणजे ह्या त्या गांवची एक मुखेल अशी बाब आसता जे पंचायती भितूर गांवचे सगळे कितें आसता म्हणजे एक आतां खंयी कितें बांदपाचें आसा जावं कितें करपाचें आसा तेजी नोंद करून तेंचे पर्मिशन घेतलें वयता पंचायतींतल्यान आनी पंचायतींतल्यान तें पर्मिशन दिता की बाबा तूं हें बांद जावं तूं हें काम कर अशें म्हणून हें तेंचे काम आसता जावं तुका कितें जल्म तुजो दाखलो जाय जावं मरणाचो दाखलो जाय जावं जाग्याचो कितें तुका उतारो बी जाय तें सगळें काम पंचायतींतल्या द्वारे जाता